रहीम भाउ असां खे अमरनाथ महेश टावर पहुचण में अञा घणो टाइम लॻंदो हू पहिरियों ई असां खे पंद्रंह मिंट थी चुका आहिनि पर रोड बरोबर न हुअण करे असां खे रस्तो चेंज करणो पयो आहे ऐं असां हिन वकत पंजें नम्बर जे वाट तां हली रहिया आहियूं अञा ॿुधाए सघो प्लीज़ घणी देर में असां पहुचंदासीं त हिकड़ी अंदाज़ो हुजे मूंखे त मां असां कंहिं महिल पहुची वेंदासीं